हैलो ओह् बिजली आह्ला बोला ना ते ओह् मेरेआ भ्रावा तूं कल तेरे कोला टैम लैआ ही ते तू आइयै मेरा ओह् सुच्च ते चेंज करी जंदा यार अज्ज नेईं यरा ओह् यरा मेरा प्लग खराब होई गेदा ते महां करंट लग्गा दा हां फ्यूज चेक करी लैयां ते कन्नै पैहे किन्ने लग्गने ते समान ते सनाई दे समान लेई लेइयै रक्खी लैन्ना में अच्छा हां लाइट मेरी बंद होई गेई इक इन्वर्टर चला दा हां नेईं लाइन बी ठीक आ दी ओह् मड़ा यरा तूं खज्जल खराबी नि ना कर तूं आइयै साढ़े सिद्धा दिक्ख ते कम्म करियै फटाफट जा कन्नै चार पैसे आपूं बनाऽ ते कन्नै मेरी सिरदर्दी मकाऽ हां ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक